हमरासबके तऽ एखन तकले किछु नहि अइ एखन एहि ढङ्गके किदन कहै छै बनेलहुँ मूर्ति तूर्ति एहि ढङ्गके यदि एतेक दिन प्रयासो केलहुँ नहि भेल मगर हमरासबके एहिठाम छथि गामघरमे एहन छथि जे किदन कहै छै बढ़िआँसँ मूर्ति बनबै छथि आओर बढ़िआँसँ बना दै छथि दस दिनके पूजा करै छथि ओहि ढङ्गके किदन कहै छै हमसब खुश भऽ जाइ छी चारू तरफसँ अबैए लोग किदन कहै छै बढ़िआँसँ दर्शन करैए बढ़िआँसँ देखैए हँ बढ़िआँसँ किदन कहै छै करै जाइ छथि लबै छथि हमरासबके देखिकऽ खुश भऽ जाइ छी एकरा जे ई मूर्ति बनेलनि हँ तऽ एकरा दस दिनके पूजा करै छथि एहि पूजामे हमरासबके किदन कहै छै देखलहुँ गेलहुँ दस आदमी सओ आदमी दुइ सओ आदमी गेलहुँ सबके बढ़िआँ लगै छनि सारी चीज देखै छी किदन कहै छै हमरासबके बढ़िआँ लगैए मगर हमतऽ आइ तकले प्रयास केलहुँ मगर नहि भेल नहि कोनो मूर्ति सजेलहुँ मगर गामघरमे जे अबैए बनबैए से ताहिसबके लऽ कऽ हमसब बहुत खुश छी अँइ तऽ एहिसबके लऽ कऽ हमरासबके कोनो एहि ढङ्गके किदन कहै छै ई नहि अइ जे एतेक अथी अइ बढ़िआँसँ हमसब देखलहुँ दस दिन पूजा केलहुँ दस दिन रखलहुँ उँ एकरा सबके लेल किदन कहै छै कोनो चीजके आओर देखिऔ किदन कहै छै समाजमे कमाइवला तऽ सब छै मूर्तिके केओ कलाकार अइ केओ किछु अइ केओ किछु अइ सब अपन अपन देखबैए हमहूँसब अहाँके दस दिन पनरह दिन पूजामे रहलहुँ सब देखिके बहुत बढ़िआँ लागल खुशी भेल किदन कहै छै मोन खुशी भऽ जाइए अँइ सारी चीजके किदन कहै छै देखलहुँ एहिठामके किदन कहै छै हमरासबके खुशी भऽ जाइ छी सारी चीज एकदमसँ किदन कहै छै आओर चीज तऽ अहाँ सबके कथी कहू गामघर तऽ बुझले अइ जे किदन कहै छै जे एकटा बनेलक ओकरा देखऽलेल सौओ दुइ सओ आदमी आबि जाइए हजारो आदमी आबि जाइए एहिठाम किदन कहै छै जे एहिसबके लऽ कऽ हमसब खुशी छी उँ आओर तऽ बढ़िआँ छी किदन कहै छै जे चीज हेतै से तऽ सब समाज जानिते छै आओर सब तऽ ठीके छै आओर बाजैके हेतै